समस्तीपुर जिला में बहुत स्वास्थ्य केंद्र हैं जिसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है उसमें जो है सो इलाज़ होता है पहले से जो है सो बहुत पहले तो ये था क्योंकि समस्तीपुर में जो है से या मेरे गाँव में जो स्वास्थ्य केंद्र थे बहुत डॉक्टर नहीं आते थे लेकिन अब गाँव गाँव में भी जो है सो डॉक्टर जो है सो आने लगे हैं अब बहुत अच्छे से जो है सो गाँव में इलाज़ होता है समस्तीपुर से पहले आदमी समस्तीपुर जाते थे फिर यहाँ से अब समस्तीपुर जाने कि कोई जरूरत भी नहीं पड़ता है तो प्रखंड में है जो है सो बहुत से डॉक्टर आते हैं और सही सही इलाज़ करते हैं टाइम देते हैं वे सब मरीज पर और अच्छे से देखभाल करते हैं जैसे कि समस्तीपुर जिला में मालती शर्मा हुआ ये अपने ये मालती शर्मा हैं और नागेन्द्र चौधरी हैं बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो कि बहुत अच्छे से अच्छे इलाज़ करते हैं जैसे कि कोरोना में कोरोना के समय में जो है सो बहुत ऐसा स्थिति हो गया था जो डॉक्टर सब घर घर आकर के जो है सो देखभाल करते थे जाओ तो हर घर के बगल में स्वास्थ्य केंद्र है उस केंद्र पर भी जाकर के जो है सो इलाज़ करते थे और देखभाल करके जो है सो बहुत से मरीज को अच्छा इलाज़ किए और बहुत अच्छे ढंग से जो है सो उनका विधि व्यवस्था करके जो है सो कोरोना में मरीज को बचाएँ और स्वास्थ्य केंद्र समस्तीपुर में है जो वहाँ भी से डॉक्टर को बुलाते थे तो चले आते थे और हम लोग समस्तीपुर भी जाते थे बहुत कोरोना मरीज को भेजे और वहाँ पर जो है सो अच्छा से अच्छा इलाज़ होता था और समस्तीपुर जिला में सबसे अच्छे केंद्र स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जो है सो इलाज कोरोना में बहुत अच्छा तरह से हुआ था और आगे की ओर स्वास्थ्य केंद्र में भी अच्छे से अच्छे इलाज़ होते हैं और देखभाल जो है सो डॉक्टर सब करते हैं जैसे कि कोरोना में बहुत तरह के डॉक्टर थे जो इलाज़ करते थे हाँ आते थे बहुत अच्छे तरह से देखभाल करते थे कोरोना के समय में और बाहर बाहर से आकर के डॉक्टर सब जे है सो पटना से आकर भी समस्तीपुर में इलाज़ करते थे जब यहाँ पर देखभाल में नहीं होता था तो पटना से आकर के डॉक्टर सब देखते थे कोरोना के समय में और देख कर के मरीज को सही सलामत इलाज किए और सबका मरीज को जान बचाएँ कोरोना के समय में और अभी भी जो है सो डॉक्टर सब बहुत अच्छे समय से समय से आते हैं और सभी सभी मरीज को देखते हैं तो हमारे भी घर के बगल में स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी जो है सो आते हैं और वो वो टाइम दे करके ग्यारह बजे से लेकर के चार बजे तक जो है सो समय देते हैं और इलाज़ करते हैं जब तक पेशेंट रहता है तब तक सभी बच्चे सभी मरीज को जो है सो बिना देखे हुए जाते नहीं है और सबको चार के बदले पाँच भी बज जाए फिर भी देख करके जाते हैं हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर से और सभी बच्चे जो हैं सो पढ़ते हैं आखिर सभी बच्चे को देखभाल करते हैं डॉक्टर साहब